गुजरात पंजाब राजस्थान सिक्किम श्रीलंका केलीफोर्निया दिल्ली ऐं मां दिल्ली में ई रहंदी आहियां मूंखे पसंदि बि दिल्ली ई आहे